अटकल भुगतान ओकरा कहल जाइत छै जखन हम बिल सम्मिट करैत छियै ओहिमे कोनो तरहके ट्रबुल भऽ जाइत छै ओहि ट्रबुलकेँ पूर्ण सम्पादन नहि भऽ के अकाउण्ट नम्बर आ आ बैंक नम्बर अदरवाइज कोनो भी मेटर दुनू इक्वल लिखाइत छै तऽ ओ भुगतान अँटकि जाइत छै आ ओकरा अटकलाके बाद ओकरा पुनः सुधार करबाके बोर्डसँ या कोनो एहन एजुकेशन सेन्टरसँ ओकरा पुनः रिभ्यू होइत छै जेकि अहाँके भुगतान जे अँटकि गेल हेँ तकरा ई ई कारण से भऽ गेलै तकरा अहाँ संसोधन करू अगर अहाँ पुनः ओकरा समयानुकूल संसोधन कऽ के भेज दैत छी तऽ ओ संसोधन यदि ओहिठाम सही पायल जाइए ओ शत प्रतिशत पूर्वमे जे फॉर्म भरने छलियै ओहि अनुसार सत्य यए तऽ ओ भुगतान अहाँकेँ पुनः भऽ सकैए